ज़्यादातर के त्योहार पर हम मिठाई वाली चीज़ बनाते हैं और हमारे यहाँ जो पारम्परिक खाद्य है वह सब बनाते हैं हमारे त्योहार में हमारे घर को बहुत सारे लोग आते हैं मतलब हमारे सम्बन्धियों हमारे परिवार लोग हमारे बंधुगण वह सब आते हैं जिसकी वजह से हमें खाना बनाना पड़ता हे उस दिन का जो त्योहार में जो जो त्योहार होता है उस उस त्योहार में जो पर्व परपेणियाँ या जो खाना बनाना अच्छा लगता है हम वह बनाते हैं अगर मिठाई बनाते हैं और कभी कभी बाहर की चीज़ भी बनाते है मतलब जैसे चामीन हो गया यह सब हो गया कभी कभी वह पीठा वगैरह बनाते हैं और बहुत कुछ वह जो हमें अच्छा लगता है हम बनाते और खाते हैं उस वक्त वह वक्त हम मिल जुल कर खाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि मिल जुल कर खाना चाहिए